ہمارے علاقے میں خواتین کا کردار وقت کے ساتھ بدلا ہے اور اس طرح سے بدلا ہے کہ لوگ پہلے اپنے بچے بچیوں کو یا پھر اپنے بچی بچیوں کو اور بہوؤں کو لوگ قید کر کے رکھتے تھے قید کر کے اس طرح سے رکھتے تھے کہ ان کو باہر مطلب کہیں جانے بھی نہیں دیتے تھے جیسے پڑھائی کے لئے اگر جانا ہو تب بھی نہیں جانے دیتے تھے لیکن وقت کے ساتھ جو لوگوں کا دماغ بدلا ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھایا جائے اور ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دی جائے اور ان کو آزادانہ طور پر پڑھائی کے لئے بھیجا جائے آزاد آزادانہ طور پر پڑھائی کے لئے اس طرح بھیجا جائے کہ مطلب ان کو ایک ایک کرائیٹیریا کے اندر ہی رکھا جائے ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے بالکل باہر ہی نکل جائیں اور وہ پڑھائی کرنے کے بعد وہ لوگ جاب پہ بھی جاتی ہیں اور خواتین کو کچھ رکاوٹیں بھی درپیش آتی ہیں اور وہ رکاوٹیں اس طرح سے آتی ہیں کہ ان کے تحفظ کا بھی خیال رکھا جائے وغیرہ